साढ़े साम्बै बिच खलकी साइड चौल होंदे न मोटे बी होंदे न बासमती बी होंदे न उप्परली साइड बाजरा होंदा ऐ मक्की होंदी ऐ दालां बी उगाई लैंदे लोग मांह् दी फिर चने होंदे न काले ते इ'त्थें सारें लोकें दियां अपनियां अपनियां जमीनां न खेतां च बी कम्म करी लैंदे न फिर जेह्दे कोल नेईं जमीन होऐ ओह् जमीन खरीदी बी लैंदे न काफी सारियां सब्जियां उगांदे न आं जि'यां आलू होइये प्याज़ होइये मक्की होई गेई बाजरा होइया एह् सारियां चीजां पैदा करी लैंदे न इ'त्थें लोकी